جی وعلیکم السلام

جی جی آپ نے صحیح پکڑا ہے ایک دم صحیح جگہ آپ نے فون لگایا ہے پورنیہ ٹریول میں محمد جمشید بات کر رہے ہیں جی جی ہاں

جی ساری چیزیں ہمارے ہی پاس اپلبدھ ہیں ہم آپ کو صحیح سے گھما بھی سکتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں ہم اور خرچہ ورچہ آپ کا یہی دس سے بارہ ہزار تک آپ کا آ جائے گا ہوں تو نہیں پر پر انسان پہ بارہ ہزار تک آئے گا تو آپ اس کے حساب سے سیٹلمینٹ کر لیجیے آ کے یہاں پہ رہنا کھانا نہیں وہ آپ لوگ کرا کر آ جائیے ادھر سے پھر پھر یہاں پہ پورنیہ میں گھمانے کی ساری جگہوں پہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گاڑی سے آپ کو ہر جگہ گھمائیں گے اور یہاں پہ گھومنے کی جگہ ہے کئی ساری جگہ ہیں تو آپ کو گھما سکتے ہیں وہاں پہ ہاں یہاں بہت مشہور ہے جلال گڑھ کا قلعہ آپ آ کے گھوم سکتے ہیں گومتی ندی بھی ہے آپ آئیں یہاں تو ہم آنندہ ندی ہاں یہیں پاس میں ہی ہے ہاں ایک آدمی پہ بارہ ہزار پڑے گا میکسمم اور آپ آپ لوگ آئیے اور ہم یہاں ہمارے یہاں سے ساری چیزیں سودھا ہوں گی ایریے کے اندر ہی ہے ہمارے ہوٹل میں آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ کو وقت پہ کھانا پہنچا دیا جائے گا آپ کے کمرے تک اور آپ کو اپنی گاڑیوں سے لے جایا جائے گا گھمانے کے لیے یہاں کے مشہور مشہور مشہور جگہ ہے جن کے جن کا نام آپ نے لیا ہے ان ان جگہوں پہ آپ کو لے جا سکتے ہیں گھمانے کے لیے یا آپ کو بھی جہاں من ہو وہاں تک ہم آپ جہاں تک ہو سکے آپ کی زیادہ سے زیادہ آپ کی مدد کریں اور یہ سب آپ کو گھومنے میں اچھے سے اچھے مدد کریں جی اے سی نان اے سی دونوں ہے ہاں الگ الگ خرچے ہیں اے سی کی کچھ روم کی جو سیٹلمینٹ ہے کچھ زیادہ ہے اور نان اے سی کی کم ہے جی ان شاء اللہ وعلیکم السلام